म्हाका सोफा बद्दल उलोवपाचें आसा सोफा खूब तरेचे आसा लोखणाचे आसता लांकडी आसता मागीर आनी कसले डिजायनाचे बरे बरे डिजायन येता आतां सोफान आमगेर आसा तो लोखणाचो सोफा तो सोफा बेश्ट तो सोफा कांयच केन्नात किदेंशे बेगीन जायना बरो येता खूब वर्सां येता तो सोफा ताजे डिजायन सुद्दां आतां बरे आसता मागीर लाकडी सोफा एकदम बरो लांकडी सोफा लांकडी सोफाचें बेगीन पांय बी आसता ते बरें पिड्यार जायना बरें उरता आनी तेंचे पिलो हें सगलें बरें आसता डिजायन सुद्दां बरे आसता तेंचे आनी आतां ते सोफा सुद्दां आतां सोफा म्हणल्या आतां खाट खाटी कश्यो येता व्हडले आसता सोफा कितलेय जाणा बसोंक मेळटा बॅड तेजें बॅडूय करूंक मेळटा भरपूर जाणांक चार पांच जाणांक न्हिदों सुद्दां मेळटा हेजेर बेडांचेर सोफाचेर बरे बरे सोफा आसता आनी स्पोंजाचे आसता तरेतरेचे येता मोठे आसता मागीर आपल्याक जाय तशे सुद्दां सोफा हाडूंक मेळटा हे सोफा सुद्दां आतां हें करूंक जायना